अगर में दिक्खेआ जा ते इत्थै मिगी अगर में अपने मौसमें दे ते फिर में एह् आखना चाह्गी कि जि'यां साढ़े पूरे सालै च चार मौसम होंदे न ते मिगी जेह्ड़ा ऐ सब तों पसंद जेह्ड़ा ऐ सर्दियां दा मौसम लगदा ऐ जेह्ड़ा पीरियड जेह्ड़ा ऐ अक्तूबर तों लेइयै ते मिगी लगदा ऐ दिसंबर धोड़ी रौंह्दा ऐ जां जनवरी धोड़ी रौंह्दा ऐ ओह् बेहद मतलब बड़ा शैल होंदा ओह् केह् होंदा ऐ जियां अक्तूबर नवंबर जेह्ड़ी ऐ ओह् ठंड तां कोई अगर आक्खी जाह्चै ते कोई बड़ी जैदा इन्नी ठंड ते निं होंदी ऐ ठीक मौसम होंदा ऐ अस हड़ाऽ मारने आं इक बड़े तरीकै कन्नै कपड़े बी पाई सकदा शैल मतलब कि लग्गै ठीक कपड़े बी पाई सकदा इन्नी जैदा गर्मी बी नेईं होंदी ते बंदा साक्स प पाई सकदा हां अगर अस दिसंबर तों लेइयै जनवरी धोड़ी जदूं कि साढ़े इत्थै धुंध दा मौसम होंदा ते उसलै बंदा निग्घा रौंह्दा जेकटां जुकटां पाइयै अपनी कैप पाइयै इक पूरा इ'यां कवर रौह्न होंदा ओह् बिल्कुल ठीक रौह्ना होंदा सर्दियें दे मौसम दी इक बड़ी गै शैल गल्ल ऐ कि अस घरै बाह्र जेह्ड़ा ओह् बड़ा घट्ट प्रैफर करने आं निकलना हमेशा अस इ'यै कोशिश करने होन्ने आं कि अस जेह्ड़ा अंदर गै रौह्चे ते और इक बड़ी गै बेहद गल्ल ऐ कि जि'यां अस अंदर रौह्चै ते फिर अस साढ़ा मन बी करदा कि जि'यां कोई पकवान बनाइयै खाह्चै जां किश बी ते मेरे आखने दा मतलब कि जि'यां सर्दियां बिच बंदा अंदर र'वै अपने बंदा रजाई बिच बंदा किश बनाऽ खाऽ पढ़ै ते जैदा बाह्र बी चा निकलने दा कोई असर निं रौंह्दा ते सर्दियें दा मौसम जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा गै शैल होंदा कदें कदें धुंध आई जंदी कदें कदें धुप्प बी चढ़ी जंदी ठंड बिच ते जेह्ड़ियां धुप्पां चढ़दियां न ते ओह्दा किश अलग गै मतलब कि मजा होंदा दिक्खो जी मतलब अगर अस सर्दियें दी गल्ल करचै चे जिसलै बड़ी जैदा धुंधा पौन लगदियां ओह् जेह्ड़ा थोह्ड़ा जेहा पीरियड रौंह्दा ओह् अग्गें पिच्छें जेहा होंदा मतलब ओह्दे बिच ओह् बमार होने दा बी डर रौंह्दा बंदा सोचदा कोरा शोरा लग्गी जाह्ग हत्थें ते अस थोह्ड़े इ'यां होई जाह्गे ते फिर अस अपने हत्थें च दस्ताने बगैरा जां फिर टोपियां शोपियां पाइयै असें निकलना पौंदा घरूं बाह्र ते अगर कोई मुलाजिम ऐ ते फिर उसी ते भलेआं गै बड़ी दिक्कत पौंदी ते जियां उन्ने सवेरे निकला ते दस्ताने ते टोपियां पाइयै शैल भई निग्घा होइयै गै निकलना पौंदा कुतै सर्दी जां कोहरा निं लग्गी जा ते सरदियां दा मौसम ते इक होर बड़ी मतलब पैह मतलब कि शैल गल्ल होंदी कि मतलब चिपचिपापन निं रौंह्दा उत्थै इक ते मतलब कि ठीक रौंह्दा इ'यां जि'यां बरसांत दे मौसम बिच बड़ी ह्यूमिडिटी होंदी ऐ इ'यां चिपचिपापन लगदा स्हानूं ते ओह् चीज नेईं होंदी ते बड़ी बड्डी गै गल्ल ऐ कि जियां अस लोक जेह्ड़ा ऐ ते गर्मियें च एसी लांदे ते इक बिजली दी बड़ी दुर्गति करदे उसलै ओह् सर्दियां बिच दिक्खो ना मतलब कि मिगी लगदा कि एसी दी बी कोई निं जरूरत पौंदी ऐ एसी अग्गें गै साढ़ा घर बने दा होंदा ते बिजली दी बी घट्ट साढ़ी जेह्ड़ी ऐ साढ़ी बिजली घट्ट लगदी साढ़ी कन्नै गै कन्नै केह् होंदा कि हा किश लोक जेह्ड़ा हीटर बड़ी सर्दियां होई जान तां फिर बड़ा हीटर शीटर लाना जां रूम हीटर लाना पसंद करदे ते ओह् ते चलो ठीक ऐ मतलब ठीक ऐ जियां हीटर शीटर लाओ लेकिन इक ते ऐ निं कि इक अपना रूम च बेहियै ते बंदा सेकी सूकी सकदा अगर घर च निक्के निक्के ञ्यानें गै न ते फिर निक्के दिक्खो ना अस ना शैल इक जगह् पर बेठियै खढौने खढाने देइयै ते शैल करियै बठाहियै ते करी सकने आं मिगी तां पसंद लगदा ऐ कि भाई इत्थै जैदा ओह् निं होंदी ऐ इक ते गर्मी नेईं ते ठंडा ठंडा मौसम होंदा इक बंदा अपने लुत्फ लेई सकदा मौसम दा बी ते कन्नै कोई बी घा कोई बी चीज बनानी होऐ ते इक रसोई च जाओ जि'यां गर्मियें च असें ई इ'यां ते इन्नी जैदा गर्मी लगदी ऐ ते मन करदा ऐ कि बस हून पसीने आई आइयै छुटी जंदे ते सर्दियें च ऐसी कोई गल्ल निं होंदी बंदा अपने फ्ही बी जेह्ड़ा ऐ ओह् शैल तरीकै कन्नै खडोइयै ते शैल रुट्टी रट्टी अपने ञ्यानें गी बी खलांदा ते अपने घरैआह्लें गी बी खलांदा ते में ते इ'यै आखना चाह्न्नीं कि मिगी सर्दियें दा मौसम बड़ा गै शैल लगदा